बिंफांफोर गायनायनि सोमोन्दैहाय आङो बुंनो सान्दों आरो दा बिबारफोर गायनाय आरो बिफांफोर गायनाया जादों जाहैबाय दैज्लां आरो मेसें जेखुनु बिंफां नों समफ्राम होन नों गय होन जिखुनि फिथाइ साथाय बिंफां मोनफ्रोमबो दा दैज्लांआव गायोबा गांसोथ' रज'योना बेरा होनानै एसे फिसाफोर बेरा होनानै हासार होनानै गायोबा बेखौ जोथोन खालामोब्ला आदोर खालामनानै दोनोब्ला नायफा नायफा बै जोथोन खालामोब्ला बि थाबै देरो आरो बि थैनाय नङा ओमफ्राय थैनाया जादों जाहैबाय बबेबा बिंफांफ्रा रोदाल' थादों हा गैया बि थांनो गोब्राब जायो खान्थालआबो थैगोन समफ्रामआबो थैगोन थाइजौआबो थैगोन बे हाजों जुदि लाफानानै हासार होयोबा बे बोसोरसेनो गोजौ जौगोन आरो गैयाबाबो बियो थ्रिस पुद बिस पुत बिबायदि जौगोन आरो बोसोरसेआव मेसेंआव गायोबा दैलांनि हाथ' नांलिया दै होनांलिया खालि गांसोफोरखौल' आदर खालामनांगौ गांसोखौ मोजां जोथोन खालामनांगौ बोरमा बायदिसिना अरस'नो हायैनि बेरा होदो फिसा फिसानो मानसिजों समान बेबायदि होबानो बि जाबाय आरो हासार होनानै आरो मेसेंनि समावहाय नै दाबादिनि बोथोराव अक्ट'बर नबेम्बर डिसेम्बर बिदिआव गायोबा जानुवारि फेब्रुवारि जुदि गायनांगौबा हाजों लाफानानै दै फिनानै जावलुनानै हासार होनानै गायोबा बि बिफां फांफ्रोमबो थैया मानि दै होबाय थानांगौ बिलायखौबो फिनांगौ होमबानो बि थैया आरो आर बेखौ जुदि आदर गैयाबा बे थैथारगोन आरो बे थानाय नङा बेबायदिनो फुलआबो बिदिनो दा आंनियाव एसे फुल मावो आं एसे न'नि सकफोरखौ मावो आं एसे खमायबायदां बोरायलांनायखाय दि सिगाङाव आङो बिरात मावो आरो बायदि बायदि बिबारफोर गोजानआव थांनायसै धोरोमनि थाखाय हाबा मावनायावहाय माहाय बिबार मोजां मोनदों बिखौ आं लानानै फैयो आंथ' ख्रिष्टान धोरोम जेखौ नंगौ बिखौ बुंबाय आं धोरोमनिनो हाबा मावखायो बिखौ लानानै फैबाय जोथोन खालाबाय बिबो गायबाय बिबार बारबाय मोजां नुयो बिबायदिनो आरो बिबायदिया जोबोर बिबारफोर आं गायफैयोमोन आरो बिबारनि नामफोराखौ आं गोसोआव थालिया बेबायदि आरिखि बिबारा सोब मानो मानि थाङो आरो मोजां जोथोन खालामनांगौ नामफाम नायफाम बिबायदि बिबार थायोब्ला माबा सिन्था दङब्ला बि बिबार खाथियावनो जिरायनानै थायोबा गोजोननाय फैयो आरो मानिसनि माबाखौहाय आथमाखौ मोजां थाजिमै दोनो आरो बिबारफ्रा बिबार होननाया गोदान जाहैबाय बिनि मावनायजों दंफां लाइफां गानायनानै फोथांनो हानानै दोननो हायोबा न'नि सक बेराफ्रावहाय मानसिनि देहा थाजिम थायो आरो थाजा जायो जायगायाबो बाय फुल थादेरो मोजां जाबाय आरिखि गोजोननाय फैबाय दस्राफोर फैयोबाबो हाब न'आ मोजां गैयाबाबो बिबारनि थाखाय समायो ना नोंना बिदि होफैयोमोन आरो आंनिखौ फैनानै बिदिनो जिरायफैयोमोन बिबायदिनो आरो खिन्थु मावनाय मानायफ्रा गासिबो खरमफ्रा हालुफोरनि मावनाय खरमफ्रा गासिबो मावनायनि सायावसो मावनाया गैयाबाथ' लांदां जागोन मावनाया थायोबासो ना बियो गासिबो न'आव गैयाबाबो बियो मोजां नुगोन जिरायनो मोजां मोनगोन जिरायनोनो सुबिदाफोर खालामना लांगोनाफ्राव खालामना दोनोबा दंफारफोर गायनानै फोथांनानै दोननो हायोबानो बि जिरायनोबो सायाबो आराम जागोन जा ओंखाम खबसे मोनजायो बेजोंनो गोजोननायबो फैगोन हा देहाखौ मोजां मोनो आरो गोजोननाय फैयो बेबायदिनो दा बेबायदि मानि हादरफोरनि खरम खालामनाया जेखुन जोहोलावफोर सिख्लाफोर मावनाय खरम थानांगौ आरिखि फरायदोंबाबो एसे न'खरनि माबाखौहाय साफा खालामनानैहाय दोनोब्ला मानि बेफोर लोगोफ्राबो गोजोननाय मोनफैयो आरो देनां फिफाया खर्म' खालामोलानो फिसाफ्राथ' खर्म' खालामो फिफा बिमा बिफा खरम खालामाब्ला बे फिसाफ्राबो खरम खालामनो गोसो जाया बिनिखायनो मेनआ जादों जाहैबाय उदिस'आ बिमा बिफा फोरोंनाय मावनाय दांनाय अननाय बुजायहोनाय गासिबो बिफां गायनाय मानाय बिबार गायनाय फिफायानो बिमा बिफानो दिन्थिदावोब्लानो बे फिसाफ्रा बिराथ मोजां जायो आरो जायगाया समायना जायो दा बेबायदिनो बिबारनि अर्थआ जादों जाहैबाय जेरै बिबारा नायनो मोजां ना बिबारा जेरै नायनो मोजां साननाय हनायफ्राबो गासिबो मानि गथ'फ्रा मोजां जायो आरो